शहरों के वनस्पति यदि हम लोग गाँव क्षेत्र में रहते हैं उसका बहुत ही फायदा मिलता है एक तो वहाँ पर शुद्ध साफ हवा और गाँव के हरियाली का आनंद मिलता है और यहाँ पर शहरों में तो मतलब ये कहने का ये है शहरों में पॉल्यूशन बहुत है उसे पॉल्यूशन से हमारा मतलब रहन सहन खान पान सब में असर पड़ता है मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग कोशिश ये करें कि गाँव क्षेत्र के आस पास ही रहने के लिए ही अपना हिसाब बनाएं ताकि दिक्कत ना हो और फले फूले खूब शहरों के मुकाबले गाँव में अभी भी जीवन बड़ा सुरक्षित है उसमें अगर ध्यान दिया जाए तो हम सब देखेंगे कि इसमें कितना फायदा होता है और नहीं चाहते हैं तो आप पंद्रह दिन गाँव में रही हो पंद्रह दिन शहर में रहिए आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि आप कितने पानी में रह रहे हैं कौन सी जगह आपको सूट कर रही है कौन सी जगह आपको सूट नहीं कर रही है आप इस पे ध्यान देंगे तो आप निश्चित रूप से गाँव में ही रहना पसंद करेंगे जैसे समझ गए आप हाँ इतना ध्यान रखिए आप क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है जीवन है तो सब कुछ है जीवन नहीं है तो कुछ नहीं है इसलिए कोशिश ये करें कि शहर से स्वच्छ वातावरण में रहने की कोशिश करें और ताकि आपको रहने में कोई दिक्कत ना हो पोल्यूशन वगैरह से बचे रहें